हेलो कहलहुँ जे अहाँ राजगीरसँ बाजैत छी की अच्छा नहि हम बाहरसँ फोन कयलहुँ हँ जे उहाँ की मतलब घुमै बला चीज आर छै कि केना छै तऽ हमरो इच्छा भेल घुमि टहैल लितहुँ रहऽ हाँ कि मने उहाँ की सभ छै हूँ हूँ अच्छा अच्छा हूँ हूँ आइयौ अच्छा हाँ हाँ हाँ अच्छा मने घुमै बला चीज सभ छै नहि आ पहाड़ पर जङ्गलो सभ होयतै सेहो नऽ यौ हाँ मने पहाड़ बहुत ऊँच ऊँच छै कि छोटे छोटे हूँ हूँ ओना घुमै आ सुनने छलियै जे उहाँ अथी काँचके ब्रिज आर बनलैहँ सेहो सभ छै कि यौ ओ सीसा बला हाँ हाँ अच्छा तऽ ओहो सभ छै ने हूँ हूँ ओ अच्छा मने घुमै बला चीज छै नहि हूँ हूँ हँ अच्छा हूँ अच्छा हूँ हूँ

अच्छा घुमै बला मने बढ़िआँ बढ़िआँ पहाड़ आर छै ने यौ हाँ तब अच्छा रहै आर कऽ ब्यवस्था होटल आर छै ने बढ़िआँ बढ़िआँ

मने राति आरके बिश्राम करैके जगह छै ने ठीक छै रखैत छी तब ठीक छै तऽ आबैत छी तऽ भेट करब रखू